कढ़ी चांवर दाल पकवान भिंडी पटाटा भुॻल चांवर बिह पटाटा पटाटा टमाटा गोगरे जी भाॼी गुलनि जी भाॼी सवांगरे स्वांजरे जी भाॼी पूड़ी भाॼी लोलो कोकी साई भाॼी चांवर सेल मानी तरियल भाॼी